अ हेलौ ओ मबाइल नांगौमोनलै मबाइल मोजां देखायलाय मबाइला मा मा मा मा मबाइला मोजां दस हाजारनि गेजेराव मा मा मबाइला मोजां देखायलाय ओम इसे सार्जफोर मोजां थानाय खेमेरायाबो इसे नायथाव थाव जेनबा खेबबा इसे मोजां नुनाय गेमफोर ओरैनो इसे गेलेजालाबायनाय ओम गथ' गथ'फोरनि थाखाय इसे गथ'फोरनि गेम गेलेजानाय भिदिअ नायजानाय मोजां इसे दिसप्ले मोजां बेफोरखौ देखायनाय रियेलमि ना ओमफ्राय बे भिभ' अप्प'फोरनालाय माबायदि बेना बारा मोजां नङा नामा बारा ना इसे इसे एनै बाराबाबो जेबो नङा एक हाजार दुइ हाजारसो बारा पन्द्र' हाजारसिम थ' थांला जेन'बा दस हाजारनि इसे बारा एगार' हाजार बार' हाजार सिमनि थांनाय अ अ ओमफ्रायो बे रेडमि नालाय माबायदि थो जायो रेडमिनाबोथ' ओम नोङा आरो रेडमि दङना रेडमि रेडमिआबो

ओमफ्राय सार्जफ्रा सार्जफ्रा इसे थाब सार्जफ्रा इसे थाब हाबनायखौ नांगोन इसे पावार बुरजा औ सार्जारफ्रा सार्जार पावार बुरजा थानाया होमबालाय होनबालाय दानो दानो लाथ'ला आं इसे उनाव लानोसै आं होमबालाय ओम साननै सानथामसो नायगोरनानै लानोसै दे होमबालाय उनाव नायफैफिनसै आं